म्हाजो सगळ्यांत व्हड रेकॉर्ड म्हणल्यार एक वर रावनासतना धांवपाचो तर दर एका दिसा हांव सकाळीं उठून गरम उदक पिवून धांवपाक वता आनी तेंच सदांच करता कारण हेज्या फाटल्यान एक उद्देश आसा तो उद्देश म्हटल्यार एक बरो एथलीथ जावपाचो आनी खुबशीं इनामां कमोवपाचीं